ठीक ऐ ओह् सूट सेआना हा थुआढ़े कोला नेईं मिगी परसों चाहिदा ना नेईं नेईं परसों चाहिदा मिगी

अच्छा अच्छा ते कोशिश करेओ की जल्दी थ्होई जा नेईं नेईं कोशिश मतलब की जारी होनी चाहिदी ते मिगी चाहिदा कल्ल सूट ते तुस दिक्खी लैयो अपने स्हाब कन्नै अस थुआढ़े ओह् पराने कस्टमर न अच्छा अच्छा करेओ कोशिश

ठीक ऐ ठीक ऐ